मां पंहिंजे आसे पासे में ॾिसंदी आहियां त ॿारनि खां कम कराईंदा आहिनि जीअं नाश्ते जी लारी हूंदियूं आहिनि त हुननि में प्लेटूं धोइण जो कम कराईंदा आहिनि जीअं टेबल साफ़ करण लाइ सर्फ ॾियण लाइ जीअं रोटी वग़ैरह ॾींदा आहिनि चांहि जी लारीअ में चांहि ॾींदा आहिनि उन्हनि जा कप वग़ैरह धोआरींदा आहिनि त मूंखे सुठो न लॻंदो आहे मूंखे ईअं लॻंदो आहे की ॿारनि खे पढ़ाई लिखाई में विझणु खपे ॿार पढ़ी लिखी करे पंहिंजो भविष्य ठाहिनि त उहो सुठो लॻंदो आहे ॿार